नमस्ते मुझे वह राजा महराजा का सब समान देखना है आपके आपके

टिकट भी लगेगा टिकट का पैसा कितना लगेगा जी पचास रुपये सब चीज़ देखने का मिलेगा

तलवार उलवार सब है

सब चीज़ देखने को मिलेगा

कितने टाइम में खुलेगा भैया नौ बजे सुबह में कि शाम में सुबह का टाइम में

अच्छा ठीक है भैया ठीक है भैया हम आएँगे देखने के लिए नमस्ते भैया